पुरनका गीत आ अजुका गीतमे जमीन आसमानके फर्क छै पुरनका गीतमे जे रस छै आइ ई नवका गीतमे थोड़े रस छै पुरनका गीतके देखै छियै बूढ़ो पुरान जे छै से एगदम गुनगुनाबैत रहै छै आ नवका गीतमे ए जे छै से ओकरा हुनका मुँहेँपर नहि आबै छै आ पुरनका गीत जे छै से एतना रसदायक छै एतना बढ़ियाँ लगै छै सुनएमे आजकलके कथीलए ओइसनका सुनएमे लगतै आ नहि लगै छै आ पुरनका आर गीत जे अभियो आर सुनि लै छै से लोग हीयाँ कहै छै जे माने चलहो जे गीत ठीक लगै छै आबए की छै आप नवका आर गितबा एक साल एक आध साल चलै छै ओकरबाद भए गेलै काम खत्म छै आ पुरनका आर गीत छै से ओ हुमैचके चलै छै

ओसब आइकाल्हिके गानामे नहि बजलै हन आ गानामे नहि बजलै हन तऽ ओकरा जे छै से गाना जादे दिन नहि चलै छै आ पुरनका गाना जे छै से अभियोआर बजै छै तऽ आ लगै छै जे नये गाना बाजि रहलै आ पुराना गाना आरके बजाइ दै छै तऽ हीयाँ लगै छै जे हँ भाइ गाना बैज रहलै हन आ नवका आरके बजाइ दै छै तऽ लगबे नहि करै छै जे गाना बाजि रहलै हन कि नहि बाजि रहलै हन का आ तऽ पुरनका गाना पुरनका गाना छिकै आ नया गाना तऽ आइकाल्हिके भए गेलै लिखो फेको छिकै आइ चललै काल्हि काम खत्म छै लेकिन पुरनका गाना तऽ अभी जुगो चलै छै हुमैचके आ चलै छै एतेक चलै छै जे पूछू मत अभियो पुरनके गाना बजै छै जादे नवका आर गाना ओहए जबतैक निकललै तबतैक बजै छै ओकरबाद थोड़े बजै छै पुरनके गानावला छै बजै छै आबो आर पुरनका गाना आरके खूब आनन्दमे सुनै छियो आ एगदम खूब मौजमे आ पुरनके गाना आर हमरा आरके बढ़िऑं लगै छौ आ पुरनके गाना हमे आर सुनै छियै हमराआर उहए गाना ठीकठाक लगै छै नवका आर गानाके हमे आर तऽ सुनबो नहि करै छियै की बुझलो आ नवका गाना जे छै तऽ की बोलै छै नहि बोलै छै की ओकरामे छै से ओकर किछु शब्दे समझमे नहि आबै छै आ पुराना गाना छै से ओकर तऽ हरेक शब्दमे जे छै से ओकरा रस छुपल छै हरेक शब्दमे आब ओसब गाना सुनएमे जे छै पुराना गाना सुनहो अभियो देखहो कतेक बढ़िऑं लगतऽ आब जे नवका आरवला गाना छै से ओकर तऽ लिखो फेको कहलियो हऽ नहि भए गेलै उहए लिखोइये फेको छिकै नवका गाना आ पुरनका गाना छै से की कहियऽ पुरनका कलाकारो जे रहथिन से बढ़िऑं रहथिन रऽ अजुका कलाकारोसब छथिन ओइसने नया नया कलाकार बनै छथिन गाबै छथिन ओहो बस ओनाही फेकाइयो जाइ छथिन आ पुरनका आर कलाकारो गाना दिमागि लगाइ लगाइ कऽ बनबै रहथिन रऽ अथी करै रहथिन रऽ तब जाके संगीत तैयार करै रहथिन

आ बजै रहै तऽ ओ बाबू लगै रहै जे ओ गाना बाजि रहलै हन आ बढ़िऑंसे लोग सुनै रहै बैठके नहि फिल्म लए बजै रहै पुरने गाना आब कहाँ ओइसनका गाना आब बजै छै गाना पुराना गाना पुराना गाना भेलै पुराना गानामे जे रस छै से आब आइकाल्हिके गानामे नहि छै आ मानिके चलहो बढ़िऑं खूब बढ़िऑं हमरा लगै छै पुरनका गाना नवका आर गाना हमरा एकोरती नहि बढ़िऑं लगै छै पुरनका गाना हमरा खूब बढ़िऑं लगै छै ओकरामे हरेक पुरनका गानामे हरेक प्रकारके चीजके जे तनी सीखै लए मिलै छै तनी देखै लए मिलै छै आ आब नवका गानामे तऽ कोइ चीजे नहि देखै लए मिलै छै आ नहि सुनए लए मिलै छै ओइसनका कोइ धूने नहि मिल पाबै छै पुरनका गानामे अथी नवका गानामे आ पुराना गाना हरमुनियम जे बजलैसे हरमुनियम गितार सितार इसब भए गेलै बैंजो येसब कतेक बेजोड़ लगै छै सुनएमे आ सुनएमे लगै छै तऽ लगै छै जे हँ भाइ बाजि रहलै हन

आ पुराना गाना छै से मने चलहो घर दुआरि सगरे बजाइ सकै छहो आ नवका गानाके अश्लील अश्लील नया गाना निकालै छै आ इहएसब छियै आ पुराना गानाबला छियै सुर बहुत बढ़िऑं छै खूब बढ़िऑं छै इहएसब छै आ अथी होइ छै पुराना गाना हमरा खूब दिलसे प्यारा छै हमरा खूबसे खूब सुनएमे मोन लगै छै पुरनका गाना नवका आर नहि सुनै छियऽ हमे आर पुरनका गाना खुब बढ़िऑंसॅं सुनै छियऽ आ बढ़ियाँसे कोइ दिक्कत नै छ हमरा पुराना गाना दिलसे प्यारा छ एगदम एगदम खूब सुनै छियऽ बढ़ियाँसए